असें अपने पुर्वजें दी जिन्नी बी विरासत ही सारी असें साम्भनी चाहिदी असें ध्यान रक्खना चाहिदा की कोई उस्सी खराब ते निं करा दा जियां कोई परानी जेह्की साढ़े दादे परदादे कोई चीज रक्खी दी होऐ पुरानी असें ध्यान रक्खना की कोई उस्सी भन्ना दा निं होऐ क्योंकि ओह् जिन्नी वी चीजां होंदियां ओह् साढ़े पराने जेह्के दादे परदादे दियां होंदियां उंदी नशानियां होंदियां